आं बांसिन मोजां मोननाय गेलेमुआनो जादों जोलुर अरथबा फुटबल आरो बेखौ मोजां मोननायनि जाहोनानो जाबाय देहा सावस्रिया जोथोनै थायो आरो देहाया फ्राथ जायो बिनि थाखायनो आङो फुटबल अरथबा जोलुरखौ गेलेमु हिसाबै आङो साबसिन मोजां मोनो बल जोनाय जि गेलेमु बेखौ आङो

खोब गेलेजेननायनिफ्रायनो देहा मोदोम गोसो होनानै जोङो गेलेनाय जायो बिनिखायनो देहाखौ जोङो जेब्लायबो फ्राथ मोनो आरो मोजां मोनो आरो बिनि जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ आं मानो मोजां मोनो होमब्ला खोब खारनाय बे खारनायाव आंहा जोबोद गोसो दङ आरो आरो बलखौ लानानै जे गेम मानसिखौ थगायनाय बा गेलेनानै जे बलखौ लानानै खारनाय आरो मानसिखौ थगायनानै गेलेनाय बे गेम हिसाबै आङो मोजां मोनो खारन आङो बल हिसाबै खोब आंहा गोसो गुदुं आरो आं बे बलखौ लानानैनो गोबां गेलेनायनि खेथ्र'आव आं फुटबल हिसाबैनो साबसिन मोजां मोनो आरो बे गेलेनायाव आङो रायजो जाजेननायनिफ्राय पन्सास मिनिटसिम आं गेलेयो आरो आङो गेलेनायनि थाखायनो आंनि देहाखौ गोबाव सम आं मोजाङै जोथोनै लाखिबोनो हादों जायनि खारनाव आं दिनैसिमबो आङो बे फुटबलखौ आङो गेलेयो आरो बे फुटबलखौ समाव आं गेलेनो मोनाब्ला आं गावखौनो गाव आङो फ्राथ मोना ओंखायनो आङो बे जोलुरखौ खोब गेलेनो गोसो गुदुं जायो ओंखायनो आङो जेरावखि गेलेहैया सम मोनोब्लानो जेरावखि जायामानो आं गेलेनो थाङो खारन आङो बे फुटबल गेलेनाय बेखौ आङो गेलेनाय हिसाबै आङो गोरबोजों बरायो आरो आङो बेखौ खोब मोजां मोनो गेलेनो बिनिखायनो आङो जोलुर जे गेलेनाय बेखौ आङो मोजां मोनो लोगोसे भलिबल बेखौबो आङो खोब गोसो गुदुं गेलेयो खारन बेबो मेनसे गेलेनायजों लोगोसे देहा सावस्रिया मोजाङै थायो आरो देहाफोरखौ फ्राथ मोनो बिनिखायनो आं बे भलिबलखौबो गेलेयो खिन्थु बिनि अनगा आङो साबसिन बल जोनाय बा गेलेमु बेखौ आङो साबसिन मोनो आरो आङो बोसोरै बे गेलेमु फुटबलखौ आङो गेलेबोबाय थायो जायखि जिखि समावनो सम मोनोब्लानो आङो बे गेलेनायखौ गेलेनो गोसो जायो आरो गोबां गोसो गुदुं जानानै आङो गेलेनानै गावनि देहानि सायाव नोजोर बोनानै गावनि देहाखौ फ्राथ खालामो आरो बल जोनानै आं मोजां मोनो खारन बे जोलुरखौ गोबाव सम गेलेनानैसो गेलेनाय जायो बिनिखायनो आङो देहा मोदोम गोसो बोलो होनानै गेलेयो जायनि खारनाव आं बे फुटबल गेलेनायखौ गेलेनायनि मादाव गेलेमुनि थाखाय आङो साबसिन मोजां मोनो

गुबुन गेलेनायनिसाय जोलुर गेलेनायखौनो आं मोजांसिन नुयो आरो गेलेनायनि मादाव बेखौनो आङो साबसिन मोनो जायनि खारनाव गासिबो देहा मोदोम

सावस्रिखौ फ्राथ स्टेनडार्ड जेब्लायबो गावनि हेल्थखौ साफा मोनो आरो मोजां मोनो दाना गेलेनायनि बिथिंखौ आं बेखिनि बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय